एक आठ दू हजार चौबीस दू आठ दू हजार चौबीस तीन आठ दू हजार चौबीस चारि आठ दू हजार चौबीस पाँच आठ दू हजार चौबीस